مہاراشٹرا میں یونیورسٹی اور کالجوں میں داخلے کے لئے مختلف عوامل اور تقاضے موسود ہیں مثلاً ڈاکٹری کرنے کے لئے بارہویں جماعت کے بعد آپ کو نِیٹ امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے انجینئرنگ کی کالج میں داخلے کے لئے آپ کو جے اِی اِی ایگزام یا ایم ایس ٹی سی ٹی ایگزام کو پاس کرنا ہوتا ہے اور اِسی طرح ہر یونیورسٹی اور کالج میں داخلے کے لئے الگ الگ اینٹرنس ایگزام ہوتے ہیں کچھ کالج میں بارھویں جماعت کے ریزلٹ کی بنا پر ہی ایڈمیشن ہو جاتا ہے